हांव पिकां उत्पादनां विकपाक हांव मोठो शेतकार कांय न्ही पूण म्हाका गार्डनींग करपाक आवडटा सो हांव खुबश्या वेळा फेसबुका वयल्यान ऑनलायन ह्यो बियों मुंडल्यो किंवां ल्हान सकलंटस तीं आसात तीं विकत घेता आनी तांची झाडां करताले पूण आता हांवे अशें थोडे फेसबुकांचेर ग्रुप पळयलें की स्वेप ऑप्शन आसा सो हांवेन ताका एक झाड दिलें की ताच्या खंयच्यान तो दुसरो म्हाका म्हाका जाय आशिल्लें झाड दिवपा शकता सो हाच्या वयल्यान म्हाका म्हजी गार्डनांतली नवीन नवीन वरायटीज नवीन नवीन स्पिशीस हीं वाडोवपाचें वाडोवपाक मेळटा सो मदले मनीस म्हळ्यार आतां थोडे आसा तें ग्रुप आसा ते दुसऱ्या खंयच्यान मुंडल्यो घेतात आमी कमी दरांत विकतात आता हांवें एक फेसबुकाचेर कल्पवृक्ष म्हण पळयलां जातूंत ते आसा ते एक कोणा खंयच्यान खूब बियों तांच्यो खूब जातात त्यो घेतात आनी मागीर आमकां पोस्टल चार्जीसांचेर ह्यो बियों दितात किंवां मुंडल्यो दितात जेणे करून आमचे झाडां म्हज्या गार्डनांतलीं सुंदर वेग वेगळें कलर वेग वेगळें वरयटीचें झाडां ही वाडटात आता शोशण करपाची ही म्हाका कांय दिसनात हातूंत सांगचे अशें कित्याक मदले मनीस हातूंत कसो फायदो घेतात हे म्हाका कांय तातूंत व्हडलेशें सांगपाक येवचेना